खेल जो है मैदान में मैदान में खेलने से यानी कि सारी शारीरिक व्यायाम होता है और खेल जो अब क्रिकेट फुटबोल फुटबोल जो है अगर फुटबोल खेलता है तो उससे भी मतलब की शरीरिक व्यायाम होता है और इससे शरीर के बहुत शरीर को फ़ायदा होता है द और इससे ना बिमारी उमारी इससे अगर आदमी अगर दौड़ दौड़ लगाता है अगर सु सुबह अगर दौड़ लगाता है तो इससे बिमारी जल्दी नहीं आती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और खेलने से बहुत मतलब खेल तो अलग है खेल खेल से तो व्यायाम एक हो जा मतलब एक तो होई जाता है और आदमी को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए तो मतलब अच्छा भोजन करना होगा शरीर को सफाई करना होगा कपड़े वपड़े अपने साफ सुथरा करके प पहनना होगा और अपना शरीर पर साफ सुथरा के बारे में ध्यान देना होगा मतलब शरीर को अपने शरीर की सफ़ाई रखना पड़ेगा तभी आदमी स्वस्थ रह सकता है खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धुलकर मतलब साबुन या सरफ हो तो सरफ से हाथ धुलकर खाना इ सरफ से हाथ धुलकर खाना खाना चाहिए और कोई फ्रूट फल फूल है तो फल को भी अपना देखकर खाना चाहिए कि फल अगर सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ फल आदमी अगर खाएगा तो बिम मतलब बीमार पड़ेगा इसलिए उसको देखकर खाना है और स्कुल जाने वाले बच्चे अगर जो पैदल जाते हैं अगर साइकिल बच्चे अगर साइकिल चलाते हैं तो वह भी एक व्यायाम है मतलब मतलब वह भी व्यायाम हो गया अगर पैदल जाते हैं तो ओ भी अच्छा मतलब पैदल चलने चल मतलब अगर सुबह अगर सुबह आदमी पैदल अगर टहलता है तो उससे भी मतलब बहुत फ़ायदा है बच्चे जो है अभी मतलब अलसी बच्चों को आलसी नहीं करना चाहिए अपना जो काम है जो अपना समय से मतलब कोई काम है तो उसको मतलब टालना नहीं चाहिए वो काम समय पर कर देना चाहिए और जो साइकिल चलाते हैं तो अगर बाज़ार जाना है बाइक चलाते हैं जो और उसको अगर अगर शारीरिक